ناسک ضلع میں عمررسیدہ آبادی کے لیے صحت کی دیکھ بھال سماجی مدد اور وقار کی پیشہ وارانہ مدد کی فراہمی اہم چیلنج اور مواقع ہے عمررسیدگی کے مسائل میں شامل ہے نمبر ون صحت کی دیکھ بھال معاشرتی اور جسمانی صحت کی دیکھ بھال عمررسیدہ افراد کے لیے اہم ہے مقامی صحتی ادارے کے ساتھ رابطہ کر کے چیک اپ اور طبی مدد حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے سیکنڈ سماجی مدد عمررسیدہ افراد کو اپنے خاندان کی مدد کے لیے سماجی مدد کی ضرورت ہوتی ہے خصوصاً جب وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اکیلا رہ جاتے ہیں تھرڈ وقار کی پیشہ وارانہ مدد وقار کے ساتھ عمررسیدہ افراد کی مدد کرنا بہت اہم ہے ان کی رائے کو سننا ان کے تجربات کی قدر کرنا اور ان کو احساس دلانا کہ وہ معاشرت کا حصہ ہے وقار کی پیشہ وارانہ مدد کا حصہ ہوتا ہے یہاں دیئے گئے ہنٹس کی مدد سے مختلف طریقوں سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے جیسے کہ ایک معتبر دوست سے بات چیت پرسکون چائے پینا مراقبہ کرنا یا دعا کرنا